हलो

जी जी हा अच्छा ॾिसो मूं वटि त जाम कस्टमर ग्राहक ईंदा आहिनि पर हा शायद यादि अचे तो टियों ॾींहं आया हुया न तव्हां टियों ॾींहं हा हा हा यादि अची वियो हा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा अरे वाह अरे वाह अच्छा अच्छा ॾिसो अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा सुठो हल महिरबानी तोखे मुंहिंजे हथ जी सॼी वणी करामत ऐं भले तुंहिंजी साहेड़ियूं भेनरु जेके बि वरी अचणु चाहीनि त उन्हनि खे मुंहिंजो ॾसु ॾिजांइ भले अचनि मूंसां जेतिरो थी सघंदो मां सुठी सेवा ॾींदसि भले वार कटिंग हुजे या कलर हुजे वार कटिंग हुजे कुझु मुंहिंजो नम्बर हुननि खे ॾई छॾिजो हा जी हा जी हा अच्छा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तोखे वणियो उन लाइ महिरबानी अॻियां बि भले तू मुंहिंजी स सारा करी पई त ॾाढो सुठो ऐं जेतिरो थी सघंदो मां पंहिंजे हथ सां सुठी तरहि उन्हनि खे तयारु कंदसि

अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा हा हा हा मूंखे टाइम हूंदो मां पहिरीं तव्हां खे चांस ॾींदसि भले ज़रूरु ऐं पंहिंजा सिंधी भेनरु तयारु थी वञनि त ॾाढो सुठो तव्हांजी महिरबानी ठीकु आहे अचिजो हा हा वरी कुझु बि कमु हुजे तव्हां अचिजो केॾी महिल बि फ़ोन करे हा मां हाज़िरु आहियां तव्हां जे लाइ हा हा हा जय झूलेलाल